मां मोबाइल जो यूज़ पंहिंजो चङी तरह सुठी तरह कंदो आहियां मुंहिंजो मोबाइल जामु कमु ईंदो आहे मूंखे मां मोबाइल सां लाइट बिल भरे सघंदो आहियां भरींदो आहियां ऐं कोई बि शइ पाणी बिल शॉपिंग करिणी हुजे किथे मोबाइल चङी तरह यूज़ कंदो आहियां मां ऐं वॉट्सप ते चङा दोस्त मुंहिंजा यार मैसेज मोकिलींदा आहिनि हुन में मां पहिरें पढ़ंदो आहियां त कहिड़ो सुठो आहे कहिड़ो ग़लति आहे सुठो हूंदो आहे त अॻियां ॿियनि दोस्तनि खे फॉरवर्ड कंदो आहियां न त डिलीट मारे छॾींदो आहियां उन खां पोइ न मुंहिंजा दोस्त यार फेसबुक ते पंहिंजी शयूं विकणंदा आहिनि उन में जेका सुठी लॻे तव्हां वठी सघिबी आहे न सुठी लॻे त न वठे माण्हू हुन खां पोइ आहे यूट्यूब यूट्यूब ते ॾाढा सुठा वीडियो ईंदा आहिनि ऐं पिकिचरूं ईंदियूं आहिनि मैच ईंदी आहे ऐं कीअं काई खाधो तयारु कजे हुन जी रेसिपी ईंदी आहे काई बीमारी थिए हुन जे घरेलू दवा जी रेसिपी ईंदी आहे ऐं इन खां पोइ आहे ॿियो तव्हां खे पंहिंजे मोबाइल जो नंबर कंहिंखे सभिनी खे न ॾियण खपे ऐं जेका ओ टी पी ईंदी आहे उहो बि त सफ़ा शेयर न कजे कंहिंसां पंहिंजो मोबाइल सां चङी तरह कमु कजे